पढ़ल लिखलमे इएह अन्तर छै कि तनिक मतलब पढ़लका तनिक कोइ ओ समैझ जाइ छै हर बातके लेकिन ऐन्ने जे जे नहि पढ़ल छै ने ओ समैझ नहि पाबै छै कोइ चीज नहि समैझ पाबै छै

लेकिन जे नहि छै पढ़ल ओ जैसे कि खेतमे काम करै छिकै कहीं मजदूरी करै छिकै ओकरा बहुत मतलब बहुत प्रस्थिति सऽ मतलब गुजरै परै छिकै मेहनैत बहुत करै परै छिकै

ओ मतलब अराम सऽ रहै छै या तऽ मतलब कोइ औफिसमे काम करै छिकै अराम सऽ रहै छिकै अपना काम करै छिकै आओर चलि जाइ छै आ नहि पढ़लकाके तऽ कोइ अथिये नहि छिकै ओ तऽ मतलब या तऽ खेतमे करऽ जैतै या तऽ मजदूरी करऽ जैतै या ठेला चलैतै या रिक्सा चलैतै आओर मतलब एहि सब छिकै जे नहि पढ़ लेकिन पढ़नाइ जरूरी छिकै तनी पढ़ि लेतै तऽ ओ भी बढ़िऑं होत्तै आ जे सोचै छै हम नहि पढ़ि कऽ की होइ छै पढ़ि कऽ इएह होइ छै कि समझै छै लोग आदमी आ नहि पढ़लका किछु नहि समझै छै इएह हमे कहै छियै कि पढ़नाइ जरूरी छिकै पढ़तै तब तऽ ज्ञान होतै लेकिन यहाॅं समझै नहि ने छै सोचै छै हम किए पढ़तै एहि सब कहै छियै कि हम सब सऽ कहै छियै कि तनी पढ़ि लेतै पढ़लाक बाद ई होइ छै कहीं भी कोई भी जगहमे कोइ परेसानी नहि होइ छै केकरो लग मूॅंह नहि खोलै परै कि तनी ई चीज पढ़ि कऽ हमरा बताइ देहो कोन चीज छिकै या कोइ आ जैसे साइन भी करैल जाइ छै कहै छै जे ओहाॅं कि तनी साइन करहो तऽ कहै छै हमरा साइन करैल नहि आबै छै तखन केतेक सरमिंदगी महसूस होइ छै कि हम नहि पढ़ल छियै तब तऽ हमरा कहै छै साइन करैल आ ओक्खन बहुत अथी लगै छै कि कास हम पढ़ि लतियै रे तब तऽ हमरा तनी साइन तऽ करैल चलि अयतै रे आब जे पढ़ल रहै छै ओ तुरंत तनिक मतलब जहाॅं कहै छै तहाॅं साइन करि दै छै आओर कहीं भी जैसे जाइ छै गरीमे टिकट कटबैमे ऐसन बहुत जगह छै कि जाइ परै छिकै तऽ केकरो से पूछै नहि परै छै आओर नहि जे पढ़ल रहै छै ओकरा तऽ हर जगह पूछै परै छै इज ओ कोन जगह भेलै ई कौन जगह भेलै तनिक फारमे आर भरै दिअ पूछै परै छिकै तनी भरि दै आ आ तनी पढ़ल रहै छै तऽ ओ अपने जाइ छै जहाँ जाइ छै तहाँ अपन काम कैर लै छिकै एहै छिकै परहल या नै परहल म अंतर